جی ہاں مہاراشٹر میں کئی مشہور آؤٹ ڈور میوزک فیسٹیولس اور کنسرٹس ہوتے ہیں یہاں کچھ مقامات تاریخی اور معروف کنسرٹ کا ذکر بھی ہے جیسے کہ یہ ایک بڑا موسیقی فیسٹیول ہے جو سندید شہر میں منعقد ہوتا ہے اور اس میں بھارتی اور بین الاقوامی موسیقاروں کا عرصہ آپس میں ملتا ہے اور آگے دیکھیں گے تو مہندر سنگھ میوزک فیسٹیول مہندر سنگھ میں سالانہ میوزک فیسٹیول منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف موسیقی جن جنرلز کی فریش موسیقی کی پیش کش کی جاتی ہے آگے اور بھی بہت سارے جیسے کہ ناسک میں ناسک میں میوزک فیسٹیول ناسک میں بھارت کے مختلف موسیقی ہنرمندوں کے اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے جس میں گلوکاری بھنگڑا اور دھمال جیسے پنجابی موسیقی رنگ ہوتے ہیں اور بھی ہیں جیسے کہ کلسیکل کلاسیکل میوزک کنسرٹس مہاراشٹر میں کلاسیکل موسیقی کے کنسرٹس بھی آکرشت کا آکرش کا سحر ہوتے ہیں جیسے کہ ممبئی میں مابیشی شنکر کے کنسرٹس یہاں صرف کچھ مثالیں دی گئی ہے اور مہاراشٹر موسیقی کی دنیا میں مزید بھی مقامات اور واقعات ہیں جو موسیقی کی خوشبوداری کو جشن مناتے ہے اور ہم اتنا بولے ہیں آگے اور بھی بولیں